असां सिंधियुनि जी शादियुनि में त घणोई मज़ो हूंदो आहे असां सभु कंदा आहियूं असां भॼन कंदा आहियूं असां डोकला खेॾंदा आहियूं असां वरी डांस कंदा आहियूं असांखे सिंधियुनि खे त शादियुनि में बि असांखे सिंधी लाॾा ई पसंदि आहिनि असां सगुन साट थींदा आहिनि असांजा उहो संगीत ऐं नृत जे लाइ जीअं असां संगीत नृत जे लाइ बि असां सिंधी लाॾा गोलंदा आहियूं शादियुनि में त असां स सिंधी लाॾनि ते ई ग डांस कंदा आहियूं वरी थोरो घणो इअं बोलीवुड बि वॼंदो आहे पर हीअं नाहे अगरि सिंधियुनि जी शादी आहे त उहो सिंधिनि लाॾनि जे बिना त उहो अधूरी ई रही वेंदी सिंधियुनि लाॾनि खां पोइ त असां सिंधियुनि जी शादी कुझु बि न हुन खां पोइ थी न सघंदो आहे उन्हनि जे बिना कुझु